हाँ हमारे गाँव के बच्चे खेल में ऐसी चॉइस अच्छी रखते हैं क्योंकि खेल से हमें शारीरिक तौर से स्वस्थ रहने की मिलती है इसलिए बच्चे जो हैं आजकल के जेनरेसन में ज़्यादा से ज़्यादा किर्केट की किर्केट को ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसके ग्यारह ग्यारह प्लेयर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आज के युग में किर्केट ही ज़्यादा महत्व रखती है वैसे तो पहले तो लोग कबड्डी को भी ज़्यादा करते थे लेकिन अब जो लोगों का रुझान जो है किर्केट में ज़्यादा रहता है कि उसमें सारे जग दौड़ भी है और बुद्धि का भी है हर चीज़ का उसमें रहता है इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा किर्केट को ही महत्व देते हैं खेल से शरीर में फुर्ती मजबूती सब कुछ रहती है इसलिए लोग शारीरिक तौर पर खेल को पसंद करते हैं मुबाईल में खेलने से तो मतलब आंखे खराब होती हैं और यह सब होता है और शारीरिक तौर से जैसे खेल खेलने से शरीर स्वस्थ मजबूत हर तरह के स्वास्थ्य में भी सही रहता है इसलिए लोग खेलें पहले लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है शारीरिक तौर पर मेहनत करते थे लोग आजकल कि जेनरेसन जो है खेल में थोड़ा कम लेखती है लेकिन ये जो है किर्केट जो है ज़्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान जो है किर्केट में ही रहता है इसलिए किर्केट को ही लोग बच्चे जहाँ थोड़ा सा जानकार हुए कि वो किर्केट में ही अपना उनका रुझान शुरू हो जाता है इसलिए कोई दौड़ रहा है कोई फील्डिंग कर रहा है कोई जो गेंद फेंक रहा है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शारीरिक तौर से भी रहता है और बुद्धि का दोनों तरह का रहता है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है किर्केट को ही पसंद करते हैं खेल तो और है पहले लोग कबड्डी भी ज़्यादा खेलते थे खेला और है बैडमिंटल है और कोई दौड़ता है कोई अलग अलग जॉइस में रखते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है किर्केट को ही महत्व देते हैं गाँव के लोग तो भाई सुविधा के कारण नहीं पहुँच पाते हैं लेकिन कुछ लड़कों का ऐसा होता है कि वो अपना थोड़ा संघर्ष मजबूती रहती है को एटेण्ड कर लेते हैं इसलिए किर्केट खेलने में अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंच जाते हैं लोग इसलिए खेल एक अच्छा है शरीर के लिए भी स्वस्थ रहता है ज़्यादा से मैं कहूँगा कि ग्रामीण लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वर्जिश करते रहें खेल खेलते रहें ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे